गोदो गोदायहाय माने जोंनि आबै आबौमोनहाय माखासे सल' खिथायोमोन जेरैहाय माने चिरांनि अबा मोनसे खना जायगायावहाय आबै आबौ सानै दंमोननो आरो बिसोर बिसोरहा बारियावहाय माने बिदिनो मैगं फोयोमोन बा आबाद मावोमोन बेखायनो बेवहाय बे आबादाव आबाद मावनाय आबाद मावनाय समावहाय बिसोरो माने हाग्रा रज'नायलाय मायसा दांबाय थादोंमोन आरो बे माइसा दांबाय थानाय समावहाय मासे मासे एम्बुआहाय बे बे आबै आरो आबौमोनखौहाय जंखायदोंमोन जेरैहाय बोराय खाख्रेब ख्रेब आरो बुरै खाख्रेब ख्रेब बेफोरबायदि बायदिसिना होन्नानैहाय आबै आबौखौ जंखायदोंमोन बे जंखायबाय थानाय समावनो आबौआ रागा जोंनानै हाथरजों एम्बुखौ खुबै हरदोंमोन आरो बेवहाय हाथरजों खुबै हरजानानै माने खारलांनाय समावहाय मोनसे मोनसे मासे माबा मैनि मैनि सायावहाय माने गा बा गाखोहैदोंमोन बेवहायनो बावदाव गिनानैहाय बेबो खारदोंमोन आरो खारै खारै खारनायावनो बेबो मोनसे मोनसे मोनसे माबायावहाय फिफाङावहाय सौदावदोंमोन आरो बे सौदावनायावहाय माने मोनसे फिथाइआ सिरिदोंमोन आरो सिरिनानैहाय मासे मासे मै माबा मैदेरनि मोदोमावहाय नांदोंमोन आमफ्राय बेवनिहाय नांनानै उनावहाय रागा जोंनानैहाय आरो बे आबौ आबैनाव फैदोंमोन आरो बेवहाय फैनायनि उनावहाय बिदिनो बिदिनो दावराव दावसि जानानै बिसार बिसार आसार खुंदोंमोन बे बिसार आसार खुंखांनायनि उनावहाय माने दायखौ बोराय बुरै आबौनियावहाय होनाय जादोंमोन बेखौनो मानि बे सल' नि गेजेरजोंहाय फोरमायनाय जादों बा बेनि गेजेरजों खोन्थानाय जाबाय